भोपाल में रोज़गार और आजीविका के बहुत सारे स्त्रोत है यहाँ पर लोग सरकारी नौकरी करते है बिज़नेस करते हैं मजदूरी भी करते हैं कृषि करते हैं उद्योग में कार्य करते हैं और सेवा क्षेत्र में भी हैं ऐसे बहुत सारे चीज़ें है जो भोपाल में आजीविका के स्त्रोत हैं निजी क्षेत्र में किस तरह से होता है जैसे बहुत सारे उद्योग हैं तो वह निजी क्षेत्र का मतलब जो उसका मालिक होगा उसके लिए बस सरल रुच कार्य है जो वहाँ जो कार्य करते हैं उनके लिए वह रोज़गार है वैसे ही यहाँ भोपाल में नौकरी का भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है मतलब लोगों में देखा जाता है कि सरकारी नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित रहते हैं बच छोटे से ही उसकी तैयारी करते हैं कॉम्पिटिशन के लिए बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और नौकरी करना चाहते हैं क्योंकि नौकरी उनको ऐसा लगता है की लाइफ में स्टैब्लिटी रहती है यदि सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो कोई परेशानी नहीं होगी आराम से हर महीने तनख्वाह आएगी और जिएंगे ऐसा टाइप का तो लेकिन यहाँ पर बहुत सारी बेरोज़गारी भी है अभी भी लोग नौकरी कई लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं